परिवहन और यात्रा विकल्पों ने जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित किया है पहले एक शहर या राज्य में पहुँचने के लिए हमे बहुत ज़्यादा समय लगता था और आज जो विकल्प हमारे पास हैं उनके माध्यम से हम एक राज्य या एक शहर से दूसरे शहर कुछ ही समय में पहुँच जाते हैं आज हवाई जहाज जहाज रेल बस ट्रेन ख़ुद की व्हीकल्स इतने हैं कि हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और हम कुछ ही समय में आसानी से एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश और एक राज्य से दूसरे राज्य पहुँच जाते हैं